यदि मैं बीमार होती हूँ तो मैं अलग अलग प्रकार से अपना उपचार करती हूँ यदि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या लगती है तो मैं हॉस्पिटल जाना ही सही समझती हूँ यदि ऐसा कुछ है कि जिसको मैं घर पर ही सही कर सकती हूँ तो मैं उसका इलाज़ घर पर ही कर लेती हूँ जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है तो सर्दियों में जुकाम और बुखार की ज़्यादा शिकायत होती है और आम तो आमतौर पर तो मुझे ज़्यादातर ज़ुकाम की ही शिकायत होती है तो मैं घर में खाँसी के लिए और जुकाम के लिए काढ़ा बनवाती हूँ तो काढ़ा बनाने के लिए हम लोग गुड़ का और मेथी का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी खाँसी और जुखाम ठीक हो जाता है गुड़ और मेथी बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है उसमें हम अजवाइन डाल देते हैं जिससे कि जल्दी हमारा जो भी समस्या है उसका निवारण हो सके और गर्म पानी पीते हैं